फ्रफेसनेल सानस्रिनायाथ' जोंथ' मोनथिखायानो माबादि जों आरो जोंनाथ' बिदिखौ नुफेराबो खाथियावबो नुफेरा जों सुइमिंफुलबो गैया जोंहाथ' खाथिनि दैसाफ्रावसो दुगैहैनाय जायो खाथिनि जामफै अखा हानाय दै बेफ्राव दुगैला बायो बिदियावनो सानस्रिला बायनोसै जाबाबो जायाबाबो गोदो उनदैनिफ्राय दुगैबाय थानाय नालाय एफा एनैखौ सानस्रिनो रोङो फ्रफेसनेल सानस्रिनायखौथ' जों मोनथिखायानो माबादि बिसिना माबाफोर फरमुलाफोरबो थानो हागौ मारैबा मारै गेबाव थानो हायो मारैबा बांसिन सानस्रिनो हायो जोंहाथ' बिदिनि जेबो एकसफिरेनस बो गैया जोंहा जेरै सानस्रि जायो बिबादिनो सानस्रिबाय थायो दुगैनायाव दुगैनायाव गेलेनाय आमोल दिमोल गेलेनाय दै दै सिङाव थब्ल'ना थाबाय थानाय सोरबा होसोबा खारनाय दैयाव सानस्रिनानै खारनाय बेफोरबादियाव रोंनाय बिल' आरो जोङो खाथि खालायाव जोंहा दै गिदिरबो गैखाया दै गिदिरबाबो एसेल' ओरैनो मानसिखौ लोमनाय बिसिल' जायो लैथो दैमा दैमा गिदिर बिदिथ' गैया जोंना फिसा फिसा दै बोहैबोनाय दै स्राय स्राय बा एसे गोथौ थाबाय अबेबा जायगायाव बेफ्रावनो दुगैनाय जायो सानस्रिनाया आंथ' बारा गोबाव सानस्रिनो हाखाया मेंनाय मोनखायो एसेयावनो आरो गोबाव दुगैबाय थाबा थब्ल'बाय थाबाथ' हाखायानो हां आनो थाखाया गोदो उन्दैयाव बांसिन दुगैनाय जायोखाय एसे बांसिन हायोमोन दुगैबाय थानो मेगन गोजा गोजा जालायनाय गेलेनायजों दाथ' बिराथ खमसै दुगैनायानो दैफ्राव दैमाफोराव न'वावसो दुगैनाय जायो बांसिन बेखायनो बारा मोनथिनाय जाया सानस्रिनायफोरखौ जायखिया जा जों जेरै उन्दैआव सानस्रियै सानस्रिनानै दुगैबोदों सानस्रि सानस्रि दुगैदों गेलेनाय गेलेनायखौ लाफानानै बेखौल' बांसिन मोनथिनाय जायो ओरैनो जोङो थ' जोङो सुइमिं फुल बेफोरावबोथ' थांनो हाखाया बेफोराव थांनानै सुइमिं फुलफ्राव थांनानै दुगै हैनोबो हाखाया आरो गोजानाव थांबाबो लैथो सागोरफ्राव जिं जिङाव ओरैनो दुगै दुगैगोन बिदि ल' आरो आंथ' दाबो थांफेर खायाखैनो खाथियावनो नुफेरखायाखै खालि दैमाफोरखौ ल' नुदों लैथोफोरखौथ' नुखायाखै खाथियाव दा सानस्रिनाया बिदिनो जोंना जानला मोनला जेरै उन्दैयाव सानस्रिदों बेबादिसो फ्रफेसनेलखौथ' मोनथिखायानो